مذہب کے وجہ سے بہت سارا فائدہ ہوتا ہے ہم لوگ میں عید ہوتا ہے ہم لوگ بہت خوشیاں سے عید مناتے ہیں عید کے خوشی سے سب نماز پڑھنے کے لیے عید پہ جاتے ہیں ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں چھوٹا بڑا بھائی بہن سب کو ماں چاچی جو بھی ہو سب کو سلام کرتے ہیں سب سے گلا ملتے ہیں ایک دوسرے کے یہاں جاتے ہیں پیالا پیتے ہیں جیسے کہ سوئی دودھ یا سب چیز کھاتے پیتے ہیں سب سے ملتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے عید کے دن جاتے ہیں جس کو جہاں من وہاں جاتے ہیں جس کو جو من کرتا ہے کھانے کا وہ کھاتے پیتے ہیں سب گھومتے پھرتے ہیں ہم لوگ کے لیے عید بہت اچھا خوشی کا دن رہتا ہے سب کو ایک ہر ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے ہیں